तकनीक आ इन्टरनेटके उदयके सङ्ग मैथिलीकेँ ई प्रयोग भेल छै जेना कि हरेक आदमीके पासमे मोबाइल फोन छै जाहिमे यूट्यूबमे मैथिली भाषामे लोग अपन गाना सुनलक मैथिली भाषाकेँ जे छै से ओहिसँ बढ़ावा मिलैत छै बाहरके लोक सब भी मैथिली भाषाके पहिले नहि जानैत रहय लेकिन आबके समयमे बहुत आदमी जानऽ लागलै आओर मैथिली हमरा सबकेँ एक तरहसँ मातृभाषा मानल गेलय हँ दोसर मातृभाषा मैथिली ही छै जाहि कारण मैथिली जे छै से काफी मीठ बोली सेहो कहल गेलै हँ हुनका आओर इन्टरनेटके सङ्ग सङ्ग मैथिली भाषाकेेँ बहुत दूरदराजके आदमी सब सेहो सुनै छथिन जानए छथिन आओर अपन भाषा छै तऽ सुनैयोमे काफी नीक लागए छै आओर एहिसब तरहकेँ जे बदलाब छै से काफी ही सम्मानजनक छै ताकि मैथिली भाषा अहिना देश विदेशमे चर्चित होयत रहए तऽ हमरा सबकेँ आओर गौरवान्वित हैत तऽ इएह दुआरे मैथिली भाषा जे छै से बहुत तरहसँ आगाँ बढ़ि रहल छै जाहिसँ हमरा सबकेँ काफी खुशी महसूस होइए आओर सङ्ग सङ्ग चाहब जे मैथिली भाषा आओर आगाँ बढ़ैत रहए